आङो जेब्ला रुमावहाय उन्दुबाय थाहैनानै फेसबुक नायदोंमोन ना बे फेसबुक नायनाय समाव आङो आंनि फेसबुकआवहाय फ्लिपकार्टनिफ्राय मोनसे कुरटि जाखांफैदोंमोन बे कुरटिखौ आङो जोबोद मोजां मोनदोंमोन मोजां मोननानै जेब्ला आङो सिङाव हाबनानै नायो होनबा आङो नुबाय जोबोद मोजां मोनबाय आङो गाननो मोजां जागोन सानबाय खम प्रायजआवनो आङो बेखौ मोननो हागोन साननानै आं बेखौ अर्दार खालामदोंमोन आरोना अर्दार खालामबाय आङो बिनि प्रायजआबो थामजौल'मोन ना बेनिखायनो दा एसे गरमबो नालाय गरमाव गाननो बिराद मोजां जागोन अबावबा अबावबा थाङोबा दाथ' जोङो गोलोमनायनि थाखाय बांद्राय रोजा सिबो गाननो हाया बेनिखायनो बे कुरटिखौ आङो मोजां मोननानैहाय अर्दार खालामबाय अर्दार खालामनानै सफैबाय जोबोद मोजां कुवालिटि आनो सफैदों खम प्रायजआवनो आङो बेखौ खम बेसेनावनो आङो बेखौ मोननो हादों गोलोमबोथोरनि थाखाय बिराद मोजां सि आरो गाननोबो जोबोद मोजां जायो गाननो बिराद मोजां गुसु थान्दा ओरैबायदि मोजां मोनदों आङो बे कुरटिखौ बायनानै दा नोंसोरबो सोरबा सोरबा मोजां मोन्दोंबा बायनो हागोन आङो फ्लिपकार्टआव बेखौहाय अर्दार खालामदोंमोन खम बेसेनावनो मोननो हादों आरो